जीअं त मां सिंधीअ में पढ़ी ऐं लिखी वठंदी आहियां पर को सवाल जो जवाबु न मिलण ते मां गूगल ते ॻोल्हा कंदी आहियां पर गूगल बि सिंधी भाषा में को सवाल जो जवाबु कॾहिं कॾहिं न ॾेई सघंदो आहे ईअं त गूगल घणेई भाषाउनि में निरंतर अॻियां रहियो आहे